हेल्ल' आदै मा खालामदों माइआ फानबाय माबोरै सोलिगासिनो दा सै साटस'ल' लस

लस जागोन माथो फानजेननायावलाय साराय सादस' गाहाम थांबायमोनलाय सारायसादस' आसि थांबायमोन सादस' आसि फार्स्ट टाइमावनो दालाय लेट जालायबाय दाथ' बारायनांगौ आदस'आ थांखानांगौ दा बाजाराव थावबो फाननो दंमोनलै आंहा बेखौनो बाजाराव थांबाय थाग्राखाय मिथिगौ नामा होननानै सोंहरदोंमोन आं दा आंहाबो दं माइआ थ्रिस मन दा सादस' होन्दों माथो गोसोआनो गोजोनासै सादस'ल'बा नानायनि हानायनि बिसोर लाङो

दा नायनोसै फैगौ बाजाराव माबायदि सोलियो लांनोसै गारिजों नोंबो लांगोनबा

लांनोसै होनबा फैगौ माबायाव नायनोसै दामफोरा बेसे थाङो थावबो फाननांगौ फाननायालाय थावा दंना आंना थाव दे होनबालाय माथो उफाय दामखौलाय बोरै दामखौ नायबा फानथावाना होनबाथ' बिदि जायखिजाया फैगौ बाजाराव नायनोसै दे